हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है वो बहुत ही भूगोल से प्रभावित है जैसे मैं कुछ एडवाइस दे के मैं समझाना चाहती हूँ जैसे आगरा का जो ताज महल है वह एक प्राचीन इस्मारत है जिससे जिसको शाहजहाँ ने एक इस्मारत के रूप में नूर मतलब अपने बेगम के याद में बनवाया था और ये जो इमारत है वो वो भौगौलिक रूप से बना है यह मतलब उसमें बहुत सारे पत्थर यूज़ किए गए हैं संगमरमर यूज़ किए तब ये जो है एक इस स्मृति मतलब ये बहुत एक तैयार की है तो ये हमारी एक संस्कृति का प्रदर्शन करती है मतलब पुराने समय से ये जो हमारी संस्कृति है उसको दिखाती है इतिहास इतिहास को बताती है कि हाँ हमारे जो पिछले सालों में जो घटित हुआ है जो इतिहास है उस इस इस स्मृति को देख के मतलब ताज महल को देख के आगरा का जो ताज महल है उसे देख के हमें मालूम चलता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक एक चीज़ है जिसको देख के हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है और जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं वो लाइव देखते हैं तो ऐसे में हम लोग का सीखाना ज़्यादा बनता है ये भूगोल से जैसे भूगोल से इस लिए प्रभावित है क्योंकि ये भूगौलिक दृष्टि से ही तो बना है मतलब भूगोल भूगोल में ही सारी ये चीज़े पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाता है मतलब पृथ्वी की के सारे नॉलेज भूगोल में दिए जाते है तो वो मतलब जो पृथ्वी पर तो वो बनाया ही गया है पृथ्वी पर ही तो है तो इसी लिए वो जो आगरा का जो आगरा का ताज महल है वो हमारे भूगोल और और इतिहास से दोनों को जोड़ा गया है